آپ کھیلوں کی تازہ ترین خبروں کی بات کریں تو میں اس کی خبر ٹی وی نیوز اسپورٹ چینل کو زیادہ دیکھتا ہوں کالج میں دوست لوگوں کے ساتھ زیادہ اس پہ گفتگو کرتا ہوں تا کہ مجھے اس سے زیادہ جانکاری مل جائے میں جہاں جاتا ہوں کھیل کے بارے میں ہی تذکرہ کرتا ہوں دوست لوگ کے مجمع میں بیٹھتا ہوں تو کھیلوں کے کے سلسلے میں زیادہ بات کرتا ہوں اور میں ٹی وی نیوز چینل پہ جو ہوتا ہے اسپورٹس چینل وہ سب زیادہ دیکھتا ہوں اگر آپ کھیل کی بات کریں تو ہمیں سب سے زیادہ دلچسپی کرکٹ میں ہیں کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کی دیوان کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور میرا سب سے پسندیدہ کرکٹ دیش انڈیا ہے اور میں انڈیا کو سب سے زیادہ فالو کرتا ہوں اور چاہتا بھی ہوں کرکٹ کی بات کرے تو سب سے زیادہ کرکٹ میں پاپولر ماننے والے وراٹ کوہلی ہیں جو آئی پی ایل میں آر سی بی کی ٹیم سے کھیلتے ہیں ابھی حال ہی میں آر سی بی فسٹ چیمپئین بنی ہے اٹھارہ سالوں میں جس کا اتنا کریز تھا جو بہت بھیڑ عمر پڑی جس کے کارن لوگوں کی جان چلی گئی اور لوگوں کو اپنا بہت کچھ گوانا پڑا اور کھیل میں کھیلنے اور میں کرکٹ کھیلنا بھی پسند کرتا ہوں کھیلنے سے جسم مضبوط ہوتی ہے اور دماغی حالت بھی اسٹرانگ رہتی ہے کھیلنے سے آدمی کا شریر پھرتیلا ہوتا ہے اور ایک دم شریر مضبوط ہوتا ہے کھیلنے سے انسان کافی چیز کو فالو کرتا ہے کرکٹ میں کرکٹ لوگ کھیلتے ہیں بہت سارے کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو انڈیا میں زیادہ تر لوگ کھیلتے ہیں بہت سارے کھیل ہیں لیکن سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کھیل کرکٹ ہیں ابھی حال ہی میں ہمارا دیش انڈیا چیمپئنشپ کپ جیتا ہے جس کے کپتان روہت شرما تھے اور اس کو ایک اوارڈ بھی ملا ہے روہت شرما کو اور اپ کپتان ہاردک پانڈیا کو کرکٹ میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کرکٹ کھیلنے سے انسان کرکٹ کے بارے میں ہی جاننا چاہتا ہے کرکٹ کا سارا نالج لینا چاہتا ہے کرکٹ کھیلنے سے انسان سب کھلاڑیوں کو جانکاری رکھتا ہے کرکٹ میں ابھی وراٹ کوہلی آئی پی ایل کے کپتان سے ملے رجت پارٹیدار اس سے گلے لگایا چیمپئین بنا تو اس سے کابھی خوشی ملی اور میرا آئی پی ایل میں سب سے پسندیدہ ٹیم آر سی بی ہی ہے تو میں زیادہ کرکٹ اور خاص کر کے آر سی بی ٹیم کو زیادہ فالو کرتا ہوں تاکہ اس کی جانکاری ہمیں برابر ملتا رہے ہمارا دیش انڈیا سب سے پائنٹس ٹیبل پہ ہر چیز پہ کرکٹ میں آگے ہے کرکٹ ہی میں نہیں اسپورٹس کے جتنے بھی کھیل ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ آگے ہیں اسی لیے میں اسپورٹس کو زیادہ فالو کرتا ہوں تاکہ میرا دیش انڈیا ہر چیز میں آگے رہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اسی طرح بنوں اور میں سب سے زیادہ کرکٹ کو ہی فالو کرتا ہوں اور اس سے کافی دلچسپی ہے اور اسپورٹس چینل میں سب سے زیادہ کرکٹ کو ہی دیکھتا ہوں اسی لیے میرا سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کرکٹ کھیلنے سے ہمیں اچھا لگتا ہے کرکٹ کھیلنے سے باڈی میں پھرتیلا ہوتا ہے